ॿारहीं फरवरी उणिवींह सौ चालीह सत्रहीं मे पंद्राहं सौ वीह अठ जुलाई उणिवींह सौ असीं तेरहं अप्रैल उणिवींह सौ छियासी अरिड़हं डिसेम्बर ॿ हज़ार टेवीह